जरना लकड़ी लेबय पलङ्ग लेबय पलङ्ग पलङ्ग पलङ्ग कुर्सी टेबुल पलङ्ग कुर्सी नी टेबुल अलना पलङ्ग चौकी ई सब चीज लेबय कोन चीज लेबय पलङ्ग लेबय तीन हजार टाका पड़त पलङ्गके तीन हजार टाका कुर सब मिलायकऽ लेबय तऽ एगारह हजार टाका पलङ्ग कुर्सी टेबुलके तीनो चीज लेबय तऽ एगारह हजार टाका लागत आँइ देबय देब तऽ हमरा कोन दस टका पाँच टाका बचत अहाँ दस टाका पाँच टाका बचतय ओइमे हमरा की पेटो भात चलयवला छै बोलू एगारह हजार टाका लागत हम तऽ कम्मे कहलहुँ नहि तऽ अभी चालीस हजार पैंतालिस हजार टाका लगय छै सब सेटमे आँइ की करबय हमहुँ ने एतना लेबय दस पाँच टाका नहि बचेबय केना काम होतय बोलू दाम कहाँ बेसी कहलहुँ यौ कम्मे कहलहुँ यौ अभी देखियौ जेबय ने मार्केट जेबय ने पचास हजार साठि हजार एक लाख टाका बोलत पलङ्ग कुर्सी अलना टेबल आँइ अलना तऽ पचीसे हजार कहलहुँ तऽ कहाँ बेसी कहलहुँ हूँ तऽ की करबय तब आगुओ देखियौ कए टाकामे देत आँइ कम करले छियै कमियेमे देलहुँ कहाँ जहाँ जेबय अभी पचीस हजार तहाँ साठि हजार एक लाखमे देत हम कहाँसँ एखनी अधिये टाका लै छी कहाँ बेसी लै छी टेबुलो कुर्सी अलना चौकी पलङ्ग के दाम देखियौ साठि हजार लाख टाका तक छै तीसो हजारके छै बीसो हजारके छै आँइ बगलोमे अहाँ पुछि लिअ कि कतनामे देत देउक ने सस्तेमे तऽ हमहुँ दए देब आओर की छै कम देब तऽ कमेमे देब हूँ एखनी जे पलङ्ग कुर्सीके दाम हम कहलहुँ तीस हजार आँइ बेंच देब कते एगारह सओमे देब बगलोमे अहाँ पुछि लियौ कए टाकामे देत केतनामे देत नहि देत मतलब जतना कहलहुँ हमरा जब दू गो टाका नहि बचतय तऽ की करबय हँ कम दाम लेबय तब अहाँके पोसेतय तब ने अहाँ लेबय पोसेबे ने करैये अहाँ तऽ कहय छियै हमरा बहुत दाम कहय छै दाम कहाँ बहुत कम हइ आँइ बहुत दाम हम कहाँ कहलहुँ हँ बोलू कोइ नहि छै आँइ बोलू ने कुर्सी अहाँ पुछियौ ने कतेमे देत हँ हँ आँइ हँ तब जैइयौ ने लै लए देखियै कए टाकामे देत दू हजारमे देत कि नहि देथिन हूँ ठीके छै राखय छी दीदी राखू तब राखू